ॿार पंहिंजे खाली समय में मनोरंजन लाइ इलाही शयूं कंदा आहिनि जीअं टीवी ॾिसणु टीवी उन्हनि खे इलाही वणंदो आहे टीवी में जेके अॼुकल्ह डांस अचनि था गाना अचनि था उहे ॿार इलाही शौक सां ॾिसंदा आहिनि त उन्हनि खे प्रैक्टिस बि कंदा आहिनि ॾिसी करे कि हा इहा गानो मूंखे वणे थो त मां हिन ते डांस कया हुनमें उन्हनि जी रुचि वधंदी आहे हुते टीवी ॾिसंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं ॿार ॿाहिरि वेंदा कॾहिं की उन्हनि खे ॿाहिरि वञिणो आहे त साइकिल बि हलाईंदा आहिनि साइकिल हलाईंदा आहिनि उन खां पोइ ईंदा आहिनि त वरी भुख वुख बि लॻंदी अथनि पोइ वरी टीवी में शौक़ु जाॻींदा जीअं घर में अॼुकल्ह ॿारनि लाइ असां गिटार बि वठी ईंदा आयूं जंहिंमें उन्हनि जी रुचि हूंदी आहे त उहे गिटार जी प्रैक्टिस बि कंदा आहिनि गिटार वॼाईंदा आहिनि कि असांखे स्कूल में बि अगरि कुछ करणो पए त ॿार करे ता सघनि अगरि घर में प्रैक्टिस कंदा आहिनि त उन्हनि खे गिटार इलाही वणंदो आहे हिन करे उहे इलाही शयुनि में उन्हनि जी गाननि में कॉमेडी में कुछ ड्रॉइंग करण में इलाही कुझु सुठो थी ईंदा आहिनि इन करे ॿारनि खे असां चवंदा आहियूं की तव्हां ॾिसो ऐं सिखो अॼुकल्ह जीअं डांस साइकिल हर शयूं आहिनि ॿारनि लाइ इलाही शयूं निकतियूं आहिनि त ॿारनि खे इलाही वणंदो आहे साइकिल बि हलाइण खपे ॿारनि खे ऐं ड्रॉइंग में बि ठाहींदा आहिनि कॾहिं कॾहिं कॾहिं कॾहिं ॿार पंहिंजी कॉमेडी बि घर में प्रैक्टिस कंदा आहिनि कॉमेडी चवंदा आहिनि जीअं अॼुकल्ह अचनि था टीवी में हर शयुनि में ॾेखारींदा आहिनि कीअं त गानो गायो ईअं गिटार वॼायो त ॿार सभु कुझु ॾिसी ॾिसी करे कंदा आहिनि ऐं डांस जीअं टीवी में अचे थो ॾिखारींदा आहिनि उहे उहे ॿार कंदा आहिनि प्रैक्टिस कंदा आहिनि त इन करे उन्हनि जे मनोरंजन लाइ इहे ईअं इलाही शयूं सुठियूं आहिनि जय झूलेलाल